जी नमस्ते

ओह कितने यूनिफॉम हैं

ओह तो जी कब सिलवाना है आपको जी आप बताएंगे कितना पीस है तो उसी के हिसाब से तो हम बताएंगे ना कितना टाइम लगेगा कितना है

ठीक है तो फिर आप भिजवा दीजिए वही पाँच सौ जी वही पाँच सौ तीस है तो एकतीस में तीन सौ यही कम कर सकते हैं हाँ एक पर वही तीन सौ लगा सकते हैं इतने आपको सिलवाने हैं तो कम कर सकते हैं यही पाँच छः दिन में दे देंगे

जी जी हो जाएगा जी यही पाँच छः दिन में दे देंगे जी भिजवा दीजिए फिर हम अपने

जी जी ठीक है जी ठीक है डाल देंगे वैसे मेरी दुकान तो बहुत ही फेमस है बहुत ही जगह से आते हैं कपड़े सिलने के लिए बहुत ही अच्छा सिलते हैं हम हाँ तो मतलब हम सिलते हैं अच्छा ऐसी बात नहीं है अच्छा से सिलते हैं आप जितना मन करे उतना दीजिए हम सिल देंगे वही चार कलर आता है ना येलो आता है नीला आता है रेड आता है ग्रीन आता है जी तब के कब भिजवा रहीं हैं आप